हैलो आम हमारे पास बिज्जू है कलकतिया है मालदा मालदा मिलेगा कौन सा आम चाहिए आपको दोनों हैं कारबेट का अलग है पका हुआ और पेड़ का अलग है

कारबेट वाला मिलेगा आपको डेढ़ सौ रुपये हाँ पेड़ का पका हुआ जो है हाँ वह आपको सवा दो सौ रुपये मिलेगा किलो कितना लेना कितना है आपको इसमें बचता नहीं ना है दस बीस रुपये कम कर देंगे हाँ तो वही तो कह रहे हैं दस बीस रुपये लेस कर देंगे कौन सा बिज्जू है कलकातिया है मालदा है आँए हाँ हाँ लाल मालदा है पूरा लाल हाँ बताए तो सवा दो सौ किलो किलो किलो बोले तो दस बीस रुपये कम कर देंगे अगर दो चार पसेरी लीजिएगा तब एक आध दो किलो लीजिएगा तब उसमें क्या कम होगा महँगा आइटम है ना महँगाई का समय भी है

दो सौ का दो सौ का लगा देंगे किलो एक हज़ार का सिरी एक हज़ार का हो जाएगा पेड़ का पका हुआ है पेड़ का हाँ हाँ मीठा खा के लीजिएगा टेश्ट कर के तब ना देंगे

बिज्जू है कलकतिया है मालदा है लाल मालदा है आप जो सा पसंद कीजिएगा वह मिलेगा

ये बिज्जू का है आपको डेढ़ सौ रुपये लगेगा कारबेटर का पका हुआ है

आँए आइए आइए धन्यवाद